हाँ समाज उन महिलाओं का समर्थन नहीं करती है जो शौक के तौर पर नृत्य करना चाहती हैं या करती हैं समाज उन महिलाओं को अच्छे नजरिए से नहीं देखती है तथा उनपे भी कई तरह कि बातें बनाते हैं उन महिलाओं को कई तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह समाज उन्हें तरह तरह कि बातें बोलकर उनके आत्मविश्वास या आत्मबल को कम कर देती है आज आज के आधुनिक युग में भी गाँव में महिलाओं को डांस करने के लिए नृत्य करने के लिए उतनी छूट नहीं दी जाती है जितनी उनको मिलने चाहिए कई तरह के महिलाएं हैं जो नृत्य को अपना पेशा बना के चलती है तथा उनका शौक होता है कि वो डांस करें पर गाँव में महिलाओं को इतनी छूट नहीं दी जाती कि वहाँ अपने इस नृत्य पेशे को आगे बढ़ा सके तथा इसे अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर सके साथ ही शहरों में नृत्य को महत्व दिया जाता है पर महिलाओं को आगे आने के लिए उनका परिवार या समाज उतना उतनी मदद नहीं कर पाता जितने उनको करना चाहिए कि वो अपना भविष्य बना सकें महिलाओं को नृत्य के तौर पर उतना अच्छा माहौल नहीं मिल पाता जिससे कि वो नृत्य में आगे अपना भविष्य बना सकें लेकिन हमारा मानना है कि महिलाओं को भी अपने शौक के अनुसार उनका भविष्य बनाने का हक मिलना चाहिए वा अपने हिसाब से या अपने पेशे को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सभी प्रकार कि सुविधाएं वा समाज वा परिवार का परिवार की मदद मिलना चाहिए जिससे वो अपने पेशे से अपना भविष्य बना सके तथा अपने आने वाले पीढ़ी को भी यह बता सके कि वो कि जिस पेशे या किस शौक से वह रखते हैं उसपे शौक से वह आगे अपने भविष्य बना सकते हैं तथा अपने सभी प्रकार के भविष्य में आने वाले समस्याओं का सामना कर सकते हैं वहीं महिलाओं को नृत्य के क्षेत्र में बहुत सारी बातें सुन के वह कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा उन्हें आगे बढ़ने में आत्मविश्वास देने वाले वा आत्मविश्वास कम करने वालों कि कमियाँ नहीं है आत्मविश्वास देने वाले उतने नहीं हो पाते जितने आत्मबल कम करने के लिए आगे लोग आगे आते हैं वह समान्य महिलाओं को नृत्य के क्षेत्र में उतना सपोर्ट नहीं करता है